जों आगोलाव दै सानस्रियोब्ला बोरै बोरै खालामोमोन दम खालायोमोन माबा खालायोमोन

नों थैबाय सुवा आरो गोथां गोथैहोदोंमोन हमहैब्लानो बै सुवाया नुब्लानो थैयोमोन नै बेबायदि आरो जों गोदो गेलेयोमोन आरो बिनिफ्राय मा खालामोमोन सानस्रियो थब्ल'यो होसोलायगोन बुलायगोन दम गेलेगोन सुवा गेले सुवा नों थैबाय सुवा गेलेयोमोन आरो बेफोरबादि गेलेनाया जोंहा हुदा दंमोन गोदोआव दाथ' बेफोर गैलिया दा धोनस्रियाबो जोंनिफ्राय ओजोङै थांलायबाय आगोलाव दमसो गेलेयोमोन मरा दोंसो बुङो जोंनिथिं दा खेला खेला गेलेनानैनोथ' बेखो बुंलांबाय बे खिनि जों गेलेनाय